انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا میں اس انسان کو بہت سارے چیلنجزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں میں سے ایک چیلنج کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا جب میں اپنے تعلیمی میدان میں تھا میری تعلیم جاری تھی اور میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نئی دہلی میں رہتا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے گھر جانا پڑا اور پھر اچانک سے لاک ڈاؤن لگ گیا جس کی وجہ سے میری تعلیم کافی متاثر ہو گئی اور مجھے تعلیم کو لے کر کے بہت کچھ سوچنا پڑا کہ کیا میں اپنی تعلیم جاری رکھوں یا میں اپنی تعلیم چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں ملوث ہو جاؤں یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کیوں کہ اس وقت حالات بہت زیادہ بور برے ہو گئے تھے لوگوں کو رو لوگوں کے روزگار بند ہو گئے تھے لوگوں کی آمدنی بند ہو گئی تھی اس چیلنج پر میں نے اس طرح قابو پایا کہ میں نے روزگار بھی تلاش کیا اور اپنی تعلیم بھی جاری کی جس سے میں حکومت ہند حکومت ہند کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یا ان لوگوں کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی میں آن لائن کلاسیز کا کام شروع ہوا ہم لوگوں کی تعلیم بھی نہیں رکی اور اسی طریقے سے میں جس جگہ کام کرتا تھا ان لوگوں نے ہمیں ورک فرام ہوم کا کام دیا جس سے نہ ہی میری تعلیم متاثر ہوئی اور نہ ہی میرا میرا کام متاثر ہوا